जी मैडम हा ॿुधा अ ॿुधायो मां तांजी कींह साहयता कयां जी मैडम जी अ

अच्छा मैडम अ हा मैडम असां मटे ॾेई सघना आयूं तां मुखे खाली वाट्सअप ते हे फोटो मोकिले छॾियो डालियुनि जो जेको बि तां सब सामान वरतो हुयव उनयो आऊं बिल जो फोटो मुखे सब वाट्सअप ते मोकिले छॾियो अ कोई ॻाल्हि न आए मैडम तां मुखे अ दालियुनि जो फोटो मोकिलो मां ॾिसां थो मां छातो हा मैडम भले जी अ तां मुखे अ मोकिले ॾियो मां ॾिसां थो मां छा तो करि सघां जी मैडम अ जी मैडम अ न पवंदो अ मै थोरी महंगी हलंदी अच्छा मैडम ठीक आ अ जी मैडम ठीक आ अ मां तांखे बराबर हिकु भाव ॾींदुमि मैडम तां अ तां घणे ॾींअ पैंरा हीअ दालियूं वठी विया हुअव ॿ ॾींअ पैंरा न ठीक आ मैडम तां मुखे मुंजे हिन नम्बर ते सब डिटेल्स अ सब अ दालियुनि जा फोटो वाट्सअप करे छॾो आऊं तांजो एड्रेस मोकले छॾो मां पांजो माण्हू तांजे घरु मोकलांव तो त हो तांखां दालियूं खणी वेंदुव आऊं तांखे रिटर्न में जेके सुठियूं क्वालिटी जो सामान हूंदो उहो सब तांखे मोकिले छॾंदव मैडम ॿियो कुछ खपंदो हुजे त तां ॿुधायो अच्छा अ ठीक आ मैडम ठीक आ अ मां मोकिले छॾ थैंक्यू मैडम